فرنگی پینس پھول ہے آپ کے پاس کل چاہیے تھا مجھے اس کا ریٹ کیا ہے سر ہاں ہاں آٹھ ہزار روپے کلو ایسا کون پھول ہے سر اچھا اچھا اچھا نہ وہ سب کہنا صحیح میرا دوست بولا تھا سے مجھے اس کی ضرورت ہے اسی لیے میں میں میں جی نہ نہ اسی جی فرنگی پینس پھول کا ہی مجھے آرڈر دیا میرا دوست اسی لیے مجھے بولا کیسے دیکھیے آپ کہیں ہو تو آپ کا نمبر سے میں کہیں سے دیا تو میں سمجھا چلو ٹھیک ہے بھائی سے کانٹیکٹ کر کے آپ سے لیتے ہیں

اچھا اچھا جی ہاں ہاں نہ نہ نہ صحیح بات ہے اگر آپ کو گنجائش ہو تو کم بیش کر سکتے ہیں وہ بات آپ کا بات مانتے ہیں تو آپ نا بولے صاحب ہر ایسا نہ ہو آج بولے آٹھ ہزار کل کہیے گا نو ہزار ہو گیا

جی جی اگر ہم کل لیں گے تو اسی رینج میں مل جائے گا یا اس سے کم بیش آپ کو دینا پڑے ریٹ ہوگا اگر اس پھول کے بارے میں جو میں بتا رہا ہوں یہ پھول اگر اس کا ریٹ آپ بولے تھے چڑھتے بڑھتے رہتا ہے اگر کل میں خریدنے آؤں گا تو اس کا ریٹ بڑھ بھی سکتا ہے یا گھٹ بھی سکتا ہے اچھا اچھا ٹھیک ہے سر اس سے آ کے میں اپنے دوست سے بات کر کے پھر میں آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے نا اوکے